जो मुझे पालतू जानवर पसंद है और मुझे इन पालतू जानवरों में से कुत्ता जो है वह बहुत ही पालतू जानवर पसंद है अगर मैं रखूँगी तो पालतू जानवरों में कुत्ता ही रखूँगी क्योंकि यह जो जानवर है बहुत ही वफ़ादार होता है अपने मालिक के प्रति अपने उनके लिए अपना ना पूरा सर्वस्व निछावर कर देता है वह हम से बदले में कुछ नहीं माँगता है केवल प्यार माँगता है हम उसको प्यार देते हैं उसका ध्यान रखते हैं तो वे वह बदले में पूरी वफ़ादारी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी वफ़ादारी निभाता है मुझे पालतू जानवरों में जो है कुत्ता ही पसंद है और अगर मैं पालूँगी तो वह कुत्ता ही पालूँगी